आथिखालाव गथ'फोरनि गेलेग्रा गोदान गेलेमु माखासेफ्रानो जाहैबाय मबाइलनि माखासे भिदिअ गेम्स

जेरै गारि मटर बाजाराव मोन्नाय फिसा फिसौ गेलेग्रा बेफोर जाबाय गथ' गथ' उन्दै उन्दैसाफोरनि गेलेनाय आरो माखासे देरफुनाय गथ'फोरनि गेलेनाय बेफोर जाहैबाय खाबादि जलाय गेलेनाय थाखुमालायनाय बेफोर बायदि बायदि